कुटी मोहनथाल ख़ोराक पिन्नीअ गिहरु माजून बेसन जा लड्डू अटे जा लड्डू चांवर जी खीर लौकी जी खीर साबूदाने जी खीर बूंदी जा लड्डू छेने जी मिठाई सिंगर मिठाई रॿ रॿ गोंद जी अटे जी रॿ चांवर जे अटे जी रॿ गुलाब जामुन रोट ऐं